आमचो गोंय प्रसिध्द आसा दर्यादेगे देवळां वेग वेगळ्या स्थानांक लागून थोडे थोडे पर्यटक थोडे पर्यटक हांगा पयली भशेन लाल किल्ला ताज महल आनी जेवणाक लागून येता जेवण वेगवेगळे तरेचें आसता जशें की उत्तर आनी दक्षीण उत्तरांत आमकां इडली सांबार आनी वेग वेगळें जेवण मेळटा आनी दक्षिणांत आमकां चोले राजमां अशें आनी भरपूर वेगवेगळे तरेचें मेळटा आतांचे अंतराष्ट्रीय पर्यटक हांगा येता स्लो ट्रॅवलींगाक लागून जे की एका गांवांत रावता चड दिसां खातीर आयिल्ले आसता रावपाक आनी धबधबे पळोवपाक वेगवेगळे जेवणां ट्राय करपाक ढाब्याचेर जशें की जशें की शेव पुरी आनी वेग वेगळे फळां खावपाक जशें की बिमलां आनी बिमलां पॅरां आनी दर्यार स्वीम करूंक वयता आनी अशें करून आपलो दीस आपलो होलीडे एन्जोय करून परत घरा वयता